غازی آباد ضلع میں دستیاب صحت کی دیکھ بھال کی اہم سہولیات سرکاری ہسپتال ہے جہاں پہ ہم اگر کہیں بیمار پڑ جائیں تو ہم وہاں پہ داخلہ کراتے ہیں پیشنٹ کا جہاں پہ ان کا اچھے سے اچھا علاج کیا جاتا ہے ان کی بہتر دیکھ بھال کی جاتی ہے وہاں پہ وہاں پہ ان کے ٹھہرنے کا اچھا سے اچھا انتظام کیا جاتا ہے اور ان کی اچھی اچھی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور ان کا اچھی طرح سے علاج کیا جاتا ہے